हम अपन क्षेत्रमे खाद बीजके धन्धा या बिजनेस करै लअ चाहै छौं जेकर की कियो उद्देश्य की हमर गाँवमे खेतीबाड़ी होइ यऽ तैं खातिर ओकर बिजनेस अच्छा चलैए तब ओतय खाद बीज के दोकान बैसी नहिए तऽ हम चाहै छौं कि हम एक खाद बीजके दोकान अच्छासँ दए दै यहाँ तऽ इहेसँ खाद बीजके दोकान वहाँ चलथिन अच्छासँ तऽ खाद बीज जे यऽ ग्रामीण क्षेत्रमे चलतै ग्रामीण क्षेत्रमे जब खाद बीज चलथिन तऽ वहाँके लोग वेद के परेशानी नहि हैत ओ ओहिठाम जब खाद बीजके दोकान खोलब तऽ खाद बीजके दोकानसँ बहुतोके खेतीबाड़ी करै खातिर आसान भए जायत आसान जब भऽ जायत तऽ हमर कारोबरमे वृद्धि हैत हमर कारोबारमे जब वृद्धि हैत तऽ हमरोमे वृद्धि हैत तब एक बिजनेससँ आओर एक खेतीबाड़ीके कारोबारसँ एक दोकानसँ बहुतोके लाभ यऽ इहे खातिर खाद बीज या बिजनेस जे हम करब तऽ ओकरा लए कऽ बहुत अच्छासँ ओकरापर ध्यान देबल जब ओ चलय लागत ओकरामे बहुत सारा सामग्री होइए जेना किछु यूरिया होइय डी ए पी होइए पोटाश होइय जे कि खेतीमे उन्नति फसल खातिर अच्छा होइए खेतीके पैदावार खाद आओर बीज अच्छासँ देब तऽ खेती आओर किसानके बढ़िआँ हैत तऽ इहे खातिर बिजनेस जे यऽ हमरा ई खाद बीजके अच्छा लागैए तऽ खाद बीज जे यऽ एकरापर सब किसानके भी रुचि हैत हमरा प्रति कि सब आयत हमरा लग ई खादमे केना होइए तऽ हम हुनका बतायब कि एकरासँ ई होइए ई खाद एतबा डालू ई बीज लगाबू ई खेतीमे ई खाद दिअ कमे समयमे सब किछु भए जायत तऽ जब हम सबके बतायब तऽ सब किछु आसान भए जायत सबके लिये तऽ आसान भए जायत तऽ हमरो अच्छा लागत की हमरा खातिर चारि गो किसान पाँच गो किसान या खेती करैय